मूंखे जानवर पालणु न वणंदा आहिनि छो त उहे घर में गंदगी कंदा आहिनि जीअं त कुतो ॿिली सहो ऐं कुमी इहे सभु जानवर गंदगी कंदा आहिनि असांजे घर में ॿार नन्ढा आहिनि इन जे करे उन्हनि खे ॿार उन्हनि खां मस्ती कनि यां उन्हनि खे केॾी महिल काई तक़्लीफ़ हूंदी आहे उन्हनि जी एलर्जी ॿारनि खे लॻी वेंदी आहे तंहिं करे असांखे इहे ॿार जानवर पालणु न वणंदा आहिनि उन्हनि खे टाईम सां खाधो पिणि ॾियणो पवंदो आहे ॿिली मछी खाईंदी आहे जेका असांजे घर में न ठहंदी आहे ऐं कुते खे बि टाईम सां खाधो ॾियणो पवंदो आहे ॿाहिरि चक्कर ते वठी वञिणो पवंदो आहे असांजा ॿार मस्तीअ वारा आहिनि उहे मस्ती कंदा आहिनि उन्हनि सां त पोइ इहे ॻाल्हियूं असांखे न वणंदियूं आहिनि